ہاں جی بولیے ہاں جی ہاں جی ہاں جی دونوں چیزیں ملتی ہیں کیوں کون سی چیز چاہیے آپ کو ویج میں پالک ہے دال ہے اور پیزا ہے اور گوبھی ہے آلو کی چلی پوٹیٹو ہے بہت ساری چیزیں ہیں ویج میں کون سی چیز چاہیے آپ کو نان ویج میں بکرا ہے بھینس ہے اور گائے گائے بھی ہے مچھلی ہے تلّی ہوئی تلّا ہُوا مُرغا بھی ہے اور بس اتنے ہی ہیں اور بتائیں پیزے کے ریٹ یہی آپ کے ایک سو اُنچاس سو روپے سے شروع ہیں آپ کے ایک دال آپ کی پڑ جائے گی ساٹھ کی ساٹھ روپے کی بس پالک بھی آپ کا اتنا ہی پڑے گا بس اِس کا تھوڑا کم آئے گا نان ویج تو آپ کو ایک سو ستر ہی ملے گا مچھلی آپ کو ساڑھے تین سو کب آؤ گے آپ ہاں آ جانا چلو